जेनेबा जोङो ओंख्रि संनायफोराव थाव सेरग्रोबाय ओमफ्राय बानलु सामब्राम होबाय बेनिफ्रायसो जोङो संबाय संनानैहाय जोङो बेबायदिनो जेनेबा दाउ आरो अनला बिदि जोङो सङो आरो जोङो बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो गोदोनि बेबायदिनो जों अरदाबाव सङो आरो बेबायदिनो जों गासैबो मुवा बेसादफोरखौ जों नुनो मोनाखैमोन जों दानि बेबायदिनो जोङो जोङो दानि बायदि जों बाहायनो मोनाखै आरो जों गासैखौबो बेबायदिनो जोंनि मुवा बेसादफ्रा आरो जोंनि माबायाव जेनेबा जोंनि आमोलाव गैयामोन आरो दानि जोंनि बे बाहायनाय आइजें आइलाफ्रा